हाँ जी भारत का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है आम तौर पर लोग इधर उधर जाते हैं ट्रैवल करते समय लोगों को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे की उनके साथ उनका कैरी बैग होता है और भी बहुत सारा सामान होता है तो उसको रखने में भी परेशानी होती है इस सिस्टम में सुधार भी किया जा सकता है जैसे की भारत में हमारे यहाँ पर लोगों को ट्रेवल करते समय अवश्यकता से अधिक सवारी को नहीं बिठाना चाहिए जैसे की उसमें जगह बनी रहे और हम अपने समान को सिस्टमैटिक तरीके से रख सकें और ट्रेवल करते समय लोगों को फोन चार्ज करने में परेशानी होती है इसलिए ट्रेवल करते समय ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फोन चार्जिंग के लिए भी सुविधा होनी चाहिए